आं जाय रोसिफोरखौ सानदोंमोन बियो साननाय बायदि मोजां जायोब्ला आं बिखौ आं बिखौ खालामगोन जे जानायनि आदार आरो जामुंखौ थेस्टि खालामगोन आरो जानाय आदाराव गोबां दै खम एबा बारा जायोब्ला आं बिखौ गारनायाव लागोन